आइ काल्हि ओना तऽ आइ काल्हि मे ऐप बहुत सारा यूज होयि छै लेकिन ओना अगर देखल जाय तऽ जैसे की आइ काल्हि है तऽ सोशल मीडिया के ऐप सबसे जादा सबसे जादा जे चीज प्रयोग होइ छै से छै सोशल मीडिया के ऐप सोशल मीडियाके ऐप मे जैसेकि वट्सऐप भेलै इंस्टाग्राम भेलै इसब भेलै ट्विटर भेलै तऽ ईसब चीज सब छै वट्सऐप भेलै तऽ सोशल मीडिया छै तऽ सबसे एक साथ मतलब कनेक्ट हो सकै छी बिना रूपैआ के काॅल हो सकै छै इसब चीज छै तऽ ईसब के चलते सोशल मीडिया ऐप सबसे जादे यूज होइ छै आ सबसे जादा अगर घाटा छै स्मार्ट फोन के तऽ ओ स्वास्थ्य के लऽ कऽ छै जैसेकि आदमी सब इसबके एक मोबाइलके चक्कर मे की होइ छै की स्लीप सीडीयूल सबके सब बिगारि दै छै मतलब की जैसेकि राति मे सुते के दस बजे सब बारह बजे एक बजे सुते छथि तऽ इसब छै